ہاں ایک کتاب ہے یہ نصاب میں بھی داخل تھی بی اے کے نصاب میں ایک کتاب اس کا نام ہے باغ و بہار یہ اصل فارسی میں تھی اس کو اس کو بعد میں بدلا گیا ہے جیسے نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ تھے تو ان کے وقت میں ان کے ایک شاگرد تھے امیر خسرو جب نظام الدین اولیاء رحمتہ اللہ علیہ وہ بیمار پڑے تو انہوں نے وہ وہ کہانی جو سنائی وہ فارسی کی تھی اصل اصل فارسی میں تھی تو ان کے جب وہ بیمار تھے تو ان انہیں کے دوران انہوں نے سنائی تھی اور پھر ان کو میر امّن نے میر امّن نے قلم بند کیا اس کو باغ و بہار کے نام سے وہ اردو میں ہے اور اتنی سلیس اتنی آسان زبان میں یہ ہے کہ آپ کو پڑھتے ہوے مزہ آئے گا اور غضب کا اس میں کانسیپٹ ہے قصہ ہے وہ چار چار درویشوں کا قصہ ہے اس میں چار درویش ہے اور اس میں اور بہت سارے اور اس میں ایک بادشاہ بھی ہے بادشاہ کا بھی قصہ ہے اور پھر ایک اس میں ایک بہت بڑا سوداگر رہتا ہے لیکن اس کا ایک کتا رہتا ہے سگ پر اسی کے نام سے وہ مشہور رہتا ہے سوداگر سگ پرست خواجہ سگ پرست کے نام سے وہ بڑی زبردست کتاب ہے باغ و بہار اس کتاب کا نام ہے باغ و بہار وہ ہمارے بی اے کے نصاب میں داخل بھی ہے اردو جو کوئی پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے یہ غالباً یہ اندازہ ہے کہ جہاں جہاں ہر کوئی بی اے میں جو بھی اردو لیتا ہے وہ اس کو پڑھتا ضرور ہے